हाँ दी हलो दीदी आपको हाँ दीदी हाँ यहाँ भिंडी के टमाटर के आलू के और डंडे कलीली वगैरह की सभी सब्ज़ियों के बीज मिल जाएँगे आपको किस बेराइटी की चाहिए आप और कुछ के लिए लीजिए आ टमाटर वगैरह और ओनियन के प्याज़ के जी तो ठीक है चार सौ रुपए लेंगे दे देंगे आपको वैसे तो पचास रुपए के जी आप सौ रुपए की ले लीजिए न अभी हमारे पास पैकिट वाले हैं तो आप पैकिट वाले ले लीजिए खुले पैकेट देखो आपकी बात मान लें मगर आप पैकिट वाले पे यूज़ करके देखिए इसमें जो बेराइटी आपको खुले में नहीं मिलती वो बेराइटी हम आपको पैकेट में देंगे जी नहीं मैं आपके नॉलेज के लिए बोल रही थी कि अगर आपको चाहिए तो आप पैकेट वाले भी ले सकते हैं वैसे हमारे पास खुले वाले भी हैं जी ठीक है ले लीजिए